मां घर वेठे कम करे रही रही आहियां ऐं ऑनलाइन मीटिंग मुकर्रर कई आहे पर हीअ छा थियो बिजली वयी हली आहे हाणे मां इलेक्ट्रीसिटी बोर्ड जी वेबसाइट ते वञी करे पैं उहो अकाउंट चैक थी कयां ऐं ॾिसां थी की का अपडेट त कोन्हे का नोटिफ़ीकेशन त कोन्हे ओ हो हिते त का बि नोटिफ़ीकेशन कोन्हे लाइट वञण जी का बि ख़बर कोन्ह आहे की भई पंजे खां सते ताईं हीअ लाइट वेंदी या का बि ख़बर कोन्हे तें करे हाणे मां फ़ोन कयां थी बिजली विभाग खे फ़ोन कयां थी की ऐं रिपोर्ट थी कयां की असांजे इलाइक़े जी बिजली छो कटी पई आहे